اردو زبان کو دوسروں کے ساتھ بات چیت کے لیے استعمال کرنا جو یہ زبان نہیں بولتے ایک منفرد چیلینج ہے تاہم ایسے مواقع پر لوگ مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں اور مؤثر طور پر بات چیت کر سکیں مخلوط زبان کا استعمال بہت سے لوگ اردو اور انگریزی یا مقامی زبانوں کو ملا جالا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم ہنگلش یا اردو ہندی کہتے ہیں اس مخلوط زبان کے کے ذریعے وہ ایسے الفاظ یا جملے استعمال کرتے ہیں جو دوسرے شخص کو سمجھنے میں آسانی ہو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مکمل اردو نہیں سمجھتا تو بات چیت کرنے والا شخص اردو کے ساتھ انگریزی کے عام الفاظ بھی شامل کر لیتا ہے تاکہ بات چیت کو ممکن بنائے آسان اور سادہ الفاظ کا انتخاب جب اردو بولنے والے کسی ایسے شخص سے بات چیت کرتے ہیں جو اردو نہیں جانتا تو وہ عام طور پر آسان اور سادہ الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اس سے وہ اپنے پیغام کو زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں مشکل اور پیچیدہ الفاظ کے بجائے وہ عام فہم الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرا شخص آسانی سے سمجھ سکے اشاروں اور جسمانی زبان کا استعمال اشارے اور جسمانی زبان بھی بہت مؤثر ہو سکتے ہیں جب زبان کا مسٔلہ درویش ہو درپیش ہو لوگ اپنے پیغام کو واضح کرنے کے لیے ہاتھوں کے اشارے چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات کا استعمال کرتے ہیں یہ طریقہ زبان کی رکاوٹوں کو عبور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ترجمہ کرنے والے ایپس اور ٹولس کا استعمال ترجمہ کرنے والے ایپس جیسے گوگل ٹرانسلیٹ یا دیگر زبان سیکھنے کے ٹولس کا استعمال بھی بات چیت کو ممکن بناتا ہے لوگ ان ٹولس کے ذریعے اپنے پیغام کا اردو سے کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں یا خاص طور پر انٹرنیٹ یا موبائل فون کے ذریعے بات چیت میں مفید ثابت ہوتا ہے سیکھنے اور سکھانے کا عمل بعض اوقات اردو بولنے والے اپنے غیراردو بولنے والے دوستوں یا ساتھیوں کو بنیادی اردو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سیکھنے کا عمل دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے وہ انہی روزمرہ کے اردو الفاظ اور جملے سکھاتے ہیں جس سے ان کے درمیان رابطہ آسان ہو جاتا ہے ذاتی تعلقات اور صبر اردو بولنے والے اکثر صبر اور شائشتگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب وہ کسی ایسے شخص سے بات چیت کرتے کر رہے ہوتے ہیں جو اردو نہیں جانتا وہ اپنی بات کو باربار دوہراتے ہیں یا مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ دوسرا شخص اسے سمجھ سکے ذاتی تعلقات اور اچھی نیت بھی اس عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہے نتیجہ لوگ اپنی اردو زبان کو دوسروں کے ساتھ بات چیت کے لیے مختلف حکمت عملیوں اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں مخلوط زبان آسان الفاظ اشارے ترجمہ ٹولس اور سیکھنے کے عمل جیسے طریقے ان کی بات چیت کو ممکن بناتے ہیں اور اس طرح زبان کی رکاوٹوں کو کم کیا جا سکتا ہے